आंनि न'खराव लोमजाब्ला साजाब्ला मा ओंख्रि जाहोनांगौ लोमजानायनो बे दालि गुफुर माबाजों थाव होआ बालानो ओरैनो दैजों रुनानै हालदै संख्रिल' रुनानै जाहोनांगौ आरो अबे अबे ओंख्रिखौ मोनजायोथाय ओंख्रि मोनजानायाबो मोनथिया मा मा ओंख्रिखौ जानांगौ जायखिया जों दा न'खराव लोमजाब्ला दालि गुफुरजों आरो बे मा होनो मुग मुसुरना माहोनो बुद दालिया बेजोंल' संनानै जाहोयो आरो दैफोरजों रुनानै थाव मोनजायाब्ला बिनि अनगायै दैगोनांफोरखौ मोनजायो ना मोनजाया अबेखौबा मोनजायो अबेखौबा मोनजाया जोंथ' मोनजानायफोरखौबो मिनथिजोबानालाय लोमजाब्ला साजाब्ला अबेखौ मोनजायो अबेखौ मोनजाया मा ओंख्रिखौ जाब्ला मा मोजां जागोन मोनथिया थुनोसै